बच्चों को करने के लिए बहुत से उपाय है जिससे बच्चे अच्छे से रह सकते हैं उन्हें किसी भी बीमारी नहीं लगेगी जो नया नवजात शिशु होता है उसको पहली बात आप गीली जगहों पे ना लिटाएं गीली जगहों पर लेटने से बच्चों को बीमारी लग सकती है बहुत से बैकटेरिया उनके अंदर जा सकते हैं और जब नवजात शिशु कि माँ उसको लेती है तो ये भी देखना चाहिए कि माँ के कपड़े साफ सुथरे हो उनके हाथ भी अच्छे तरीके से साफ किसी बच्चे को लेने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करें उनको अच्छे से सेनेटाइज करें जिससे आपका बाहर का बैकटेरिया कोई भी बच्चे के अंदर नहीं जाएगा और माँ के कपड़े भी गीले या गंदे नहीं होने चाहिए इससे बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज बच्चों बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं उनकी सारी चीज़ें इतनी अच्छे से डैबलप नहीं होती है अच्छी से नहीं बनी होती हैं तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और अगर जहाँ आप बच्चे को यहाँ भी रख रहे हैं वहाँ पहले देखें की कोई भी गंदी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं उनका पूरा कमरा या उनके आसपास सारी जगह साफ सुथरी होनी हिचाए अगर आप बच्चे को जमीन पर भी लिटा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जमीन पे कोई भी कीड़ा या चीटीं वगैरह नहीं होने चाहिए या कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए ज़्यादातर बच्चें हर चीज मुँह में ले लेवे हें तो कोई भी गंदी चीज उनके मुँह में नहीं जानी चाहिए उससे उनको बीमारी हो सकती है बहुत सी चीज़ें उनके गले में अटक सकती हैं ऐसी चीज और अगर आप ज़्यादातर आप बच्चों को जमीन पर लेटाएं जिससे उनके हाथ पैर चलते रहने चाहिए वो जमीन पर लिटाने से उन ज़्यादातर ओ ठीक रहते हैं अपने हाथ पैरों को चलाने कि कोशिश करते हैं ज़्यादातर जो मुलायम जगहों पर नहीं चला पाते हैं और आप देखें कि आपके घर में कोई आपकी घर में कोई भी बीमार इंसान ना हो जिससे उसको या उसके आसपास भी ना जाए जिससे वायरस उस बच्चे तक पहुँच सके ज़्यादातर ध्यान रखें कि बाहर से कोई भी आए उसको अचानक से आप बच्चे के पास ना भेजें अच्छे से कपड़े चेंज कराएं अब जो भी हो आपको टैइम टू टैइम बच्चे का डाईपर भी चेंज करता रहना चाहिए हर चार घंटे बाद और अगर आप देखते हैं कुछ समय में बच्चों के नाखून बड़े हो जाते हैं तो ये आप ध्यान रखें उस चीज का कि आप नाखूनों को अच्छी तरीके से काट सकें काट सकें जिससे बैकटेरिया उनके अंदर ना जाए इसी तरीके से आप बच्चों को बचा अच्छे से रख सकते हैं उनसे बीमारियों से बचा सकते हैं या आप अच्छे से उन मतलब बच्चों का टीका होता है आप वो कराएं समय समय से जिससे बच्चे इस टीके से बीमारियों से लड़ सकते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं धन्यवाद